एगो कुर्सी खरीदने रहौं अहाँसँ जे बड़ी नीक रहै जे की छओ सएके प्राइसमे रहै बड़ी नीक रहै बड़ी नीक लागल हमरा बड़ी सून्दर रहै ओ कुर्सी जे की हमरा बहुत पसन्द आयल